हा तव्हां वटि तव्हांखे ग़ुल जी दुकानु आहे हा त मुंहिजे धीअ जी शादी आहे मूंखे ग़ुल खपनि

तव्हांजी दुकानु में कहिड़ा कहिड़ा ग़ुल मिलंदा आहिनि हा मूंखे जीअं भाई डेको जीअं सॼावट करिणी हूंदी आहे घर में छो कर मुंहिजे धीअ जी शादी आहे त मूंखे उन हिसाब सां ग़ुल खपनि इन इन करे जीअं सॼावट जे हिसाब सां ग़ुल गुलाब जा थी विया या मोगरे जा थी विया ईअ त उन्हनि जो रेट छा छा आहे ऐं मतिलबु कीअं ॾींदा आहियो हा अ अच्छा ऐं ॿिया जेके मतिलबु ॿिया बि त हूंदव ग़ुल जेके सॼावट करिण जे हिसाब सां सुठा लगनि अच अच्छा त रेट थोरो घटि करे ॿुधायो भाई जीअं असांखे अका बि ग़ुल खपनि सॼावट जे हिसाब सां थोरो रेट वाज़िबी लॻायो त हुनजे हिसाब सां रेट थोरो सही लॻायो असांखे सॼावट जे हिसाब सां शादी आहे त उनमें त वधीक ई ग़ुल खपंदा त उनजे हिसाब सां असांखे खपनि त उनजे हिसाब सां असांखे जीअं ग़ुला गुलाबनि जा आहिनि उहे ॿ किल माना ॿ टे किलो खपनि ऐं ॿिया इन चमेली जा खपनि मोगरे जा खपनि सभु तरह जा अलॻि अलॻि जा ग़ुल खपनि असांखे त तव्हां हाणे ॿुधायो हा या त चओ त असां तव्हांजी दुकानु में अची करे ॾिसूं

हा हा डेकोरेशन जे हिसाब सां यानी असांखे सॼावट करिणी आहे न सॼे घर में त इनजे हिसाब सां की उनखे ग़ुल भई छॾा सुठा ऐं साफ़ भाई जीअं ताज़ा ग़ुल हुजनि हा हा सुठा ऐं ताज़ा ग़ुल हुजनि ऐं ॿियो ॿिया मतिलब जीअं न ॿिया बि अलॻि अलॻि तरह जा हूंदव या बसि ईअं ई अथव

अच्छा अच्छा ऐं ॿियो छा छा रखंदा आहियो तव्हां सॼावट जे अलावा ग़ुलन जे

अच्छा हा अच्छा सभिनी जी हा अच्छा ऐं ॿियो ॿियो जीअं कुझु खपे भाई जीअं अञा फुलन खे न हूअ बुके मिलंदा आहिनि हिकिड़ा

अच्छा हा हा त पोइ असां न ॾिसूं न जेके असांखे पसंदि आहियां उहे असां कर सघंदा वठी छॾींदास ठीकु आहे ठीकु आहे